تو میرے دوستو کھیل ایک انترراشٹریہ کھیل ہوتا ہے ہر جگہ کھیلا جاتا ہے ہر ملک میں ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں ہر ایک جگہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو دیہاتی میں بھی بہت ایسے کھیل ہیں جو کھیلے جاتے ہیں جو ہر کھیل جو سب پسند کرتے ہیں جیسے دیہات میں زیادہ تر لوگ کھیل کھیلتے ہیں کرکٹ کرکٹ یعنی گیند بلا وہ کھیل بہت زیادہ پسند کر رکھتے ہیں کھیل اور وہ ہر جگہ دیہات میں آپ کو ہر ایریے میں ہر جگہ جگہ ہاں مطلب ہر گلی گلی میں ہر بچے آپ کو شوقین مل جائیں گے کھیل کھیلنے والے اور وہ کھیل اتنا بیسٹ کھیل لگتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے تو کھیل کھیلنا چاہیے اور دیہات میں کھیل کی بچے اہمیت رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو آپ کو بڑے بڑوں کی بات تو الگ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کھیلتے ہوئے مل جائیں گے اور بہت اچھے سے کھیلیں گے چھوٹے بچے آپ کو کھیل کی بہت اہمیت رکھتے ہیں چھوٹے بچے یہاں دیہاتی میں زیادہ تر چھوٹے بچے ہی کھیل کی اہمیت رکھتے ہیں اور بہت ہی توجہ سے کھیلتے ہیں بہت ہی دھیان سے کھیلتے ہیں بہت ایسے کھیل ہیں جو کھیلتے ہیں دیہات میں ایک تو کرکٹ کھیل ہوتا ہے اور ایک لوڈو زیادہ کھیلتے ہیں لوڈو بچے بہت شوقین رکھتے ہیں کھیلنے کا اور بہت اہمیت ہے ان کے دل میں لوڈو کی ایسے اہمیت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کے وہ اسے لے کھیلنے چلے جاتے ہیں وہ کہ انہوں نے کیا پہنا نہیں پہنا وہ اسکول سے آئیں چلے گئے کھیلنے کے لیے تو ان کے یہ اہمیت ہے ان کے دل میں کھیل کی وہ کھیل ہی اتنا پتا نہیں کیا سوچتے وہ کھیل کو صرف کھیل ہی ان کے لیے پتا نہیں سب کچھ ہو جاتا دیہات میں